हॅलो आं हॅलो आ सांग केलां केलां केलां सांग तूं सांग मागी तू सांग मो म्हाका फुलां झाडां कशीं तीं बी

गुलाबाची कशी कशी ती विकतात

हांव कासावले तुका अशी कमीच कमी एक सात आठ जाण अशी झाडां जायी दसणीची जाय गुलाबाची जाय मिरसांगेचे रोंपे आसा आं तेंय जाय आनी अशी ती बरी अशी किल्लन काडलेली

कसली तेंची रेट कितली आसा

आनी आ घेता केन्ना येव आ थोडी गुलाबाची जाय आनी दशणीची जाय कसली बसली बसली कसली कलराची आसा

आं ती आं ते दवर आनी गुलाब

आं ओके आं चल बरें तर थँक्यू